हम लोगों के देश में जो है कि अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है और ये यहाँ मतलब लोग बोलते हैं पर हम लोगों के लिए मतलब हिंदी ही भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और वो जो है सार्वजनिक है और अच्छी है हम लोग मतलबी कितने लोग हैं जो कि मतलब मोबाइल चलाते हैं और वही कंप्यूटर चलाते हैं और जो यह विद्यालय में भी मतलब भी इंग्लिश से मतलब पढ़ाई जाती है और जो है इस सब्जेक्टों में मतलब जिसको जो पसंद है मतलब वो मतलब लेता है और पढ़ता है परंतु हम लोगों के लिए जो है हिंदी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी है और इसके मतलब बारे में मतलब हम लोग को मतलब हिंदी में मतलब बहुत सी बहुत ही मतलब जानकारियाँ होती है और मतलब बोलते है और कहते है जो हिंदी है मतलब उसमें मतलब हम लोग बहुत ही कुछ कम जानकारियाँ है मतलब उतनी जानकारियाँ मतलब लोगों के पास नहीं है और हमारे मतलब देश में जो है हिंदी ही बहुत महत्वपूर्ण है और जो है हिंदी से मतलब हम लोग सबकी मतलब जानकारियाँ मतलब प्राप्त करते हैं इंग्लिश मतलब कुछ अवधि मतलब कम समझते हैं सुनते भी हैं और जो भी है मतलब अरे हिंदी से ही मतलब हम लोग की मतलब बहुत ही मतलब प्राप्तीय और जानकारियाँ मतलब होती है और समझते हैं मतलब हिंदी हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है